हैल्लो हां जी एह् केह् बोलदे विवेक होर स्टोर आह्ले भाइया तुआढ़े कोला दा पैंट लैत्ती ही कोई दो चार दिन पैह्लें हैं एह् दो चार दिन पैह्लें ते कन्नै एह्दा बटन टुट्टे दा ते कन्नै थ'ल्ले दा चूहैं टुक्की दी पैंट मन्नग बिल्ल ते नेईं ऐ ओह् बोला दे हे लेई जाओ लेई जाओ कोई चक्कर नेईं ऐ हां ओह् सेल लग्गी दी ही जेह्ड़ी यार हून जिस स्हाब दा पैंटा दा कपड़ा रक्खे दा हा शैल निं लग्गे मिगी पैसे चाहिदे बापस हून एह् गल्ल थोह्ड़े होई नां पैसें दी